धर्म भारतीयों के जीवन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं भारत में अनेकों धर्म हैं जैसे हिंदू मुस्लिम सिख इत्यादि धर्म हैं जहाँ अनेकों रीति रिवाज हैं जो समय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं इनमें से सबसे प्राचीन और सबसे पुराना सनातनी धर्म है जो अति प्राचीन है समुदाय श्री भावना प्रदान करता है नैतिक मूल्यों को स्थापित करता है और लोगों को अनेक ऐतिहासिक और संस्कृति के बारे में सिखाता है रीति रिवाज पूजा पाठ और अन्य धार्मिक गतिविधियाँ किसी भी व्यक्ति में काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है सामाज में इसका महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ बारह ज्योतिर्लिंग हैं बारह महीने त्योहार का उत्सव चलता है राखी होली दिवाली संक्रांति पूनम अमावस्या यहाँ चारधाम उत्तर दिशा में बद्रीनाथ दक्षिण में रामेश्वर पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिमी द्वारकापुरी है सनातन धर्म हिन्दू का ही वैकल्पिक नाम है जिसका उपयोग संस्कृति और अन्य भारतीय भाषाओं में किया जाता है वैदिक काल के भारतीय उप धर्म के लिए सनातन धर्म नहीं मिलता है सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला अर्थात् जिसका न आदि है न अंत